हाँ मैं इसकी प्लान फैसिलिटीज़ की बात कर रही हूँ मुझे बैतूल से बाहर उज्जैन घूमने जाना है इसके लिए आपकी गाड़ी में कैसे क्या फैसिलिटी मिल सकती हैं मुझे हाँ मैडम मेरे को जाना है बारह तारीख को जाना है मैडम बारह दो दो हज़ार चौबीस में जाना है घूमने बच्चे हैं और मैं हूँ और मेरे हसबैंड हैं ऐसे हम चार पाँच लोग हैं तो उस हिसाब से बजट कैसा क्या है घूमने का कैसा क्या है आपकी गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी है अ सब पूरी इनफार्मेशन दीजिए मुझे हाँ हम चार लोग हैं

हाँ हाँ हाँ छोटी कार में बाकी नॉन ए सी है ए सी वाली है कैसी क्या पूरी इनफार्मेशन चाहिए थी मुझे हाँ तो कैसे क्या है अमाउंट लगेगा मतलब कैसे क्या है पूरी इनफार्मेशन चाहिए थी मुझे कितने दिनों की कैसे क्या दस हज़ार में

अच्छा गार्ड का क्या चार्ज बनेगा पर डे या पूरा फिक्स अच्छा अच्छा और मुझे कुछ सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं तो मैडम मेरे लिए एसी वाली गाड़ी बुक करवाना ठीक हाँ मैडम बारह तारीख में बुक कर दो उज्जैन के लिए चार लोग हैं ओके ठीक है ठीक वेलकम